चारि सौ चालीह टे सौ असीं ॿ सौ वीह पंज हज़ार पंज सौ पंजवंजाह हिकु लखु चालीह हज़ार टे सौ अने पंतालीह